اتر پردیش میں پسماندہ یا پسماندہ برادریوں کے درمیان اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے بہت سارے ایسے پروگرامس ہیں جو چلائے گئے ہیں ایک طرف ہم بات کریں ایک اسکالرشپ کی جہاں پر انسان کو پریشانی ہوتی ہے اپنی تعلیم کو آگے کیری کرنے کے لیے تو وہاں پر سرکار دوارا جو ہے بہت ساری اسکالرشپس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں ان برادریوں کے بچوں کو جس سے ان کے لیے سالانہ فیس بھرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہیں سالانہ فیس معاف کر دی جاتی ہے کہیں وہ پیسہ مہیا کرا دیا جاتا ہے ان اسکالرشپس کے ذریعے جس سے وہ آسانی سے اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھ سکیں اور اگر بات کی جائے بہت سارے ایسے پروگرامس بنے ہیں بہت ساری ایسی نیتیاں بنائی گئی ہیں بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز بنائے گئے ہیں ادارے بنائے گئے ہیں جہاں پر خاص طور سے انہیں برادریوں کو لے کر تعلیم کو فروغ کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور محنتیں پیش آ رہی ہیں